हमरा सभक इलाकामे पहिनेके जे दौड़ छल ताहि समयमे अधिक महिला शिक्षित नहि होइत छलीह कारण एकटा एहन व्यवस्था छलै जे व्यवस्थाके तहत हुनका पूर्ण रूपसँ स्वतन्त्र रहबाक स्वतंत्रता नहि देल जाइ छलनि किन्तु आब जाहि दिनसँ हमरसभक मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी साइकिल योजना पोशाक योजना ई सब लागू केलखिन ताहि दिनसँ महिला सब स्वतंत्र भऽ कऽ पढ़ै लिखै छथि नौकरीक क्षेत्रमे सेहो काफी आगू बढ़लथि हन घरके काज सेहो एकटा शिक्षित लोक जकरा करै छथि आ काजक लेल सेहो सब आगू जोर शोरसँ अबै छथिन किन्तु हुनका सबसे नहि अखन एहि तरहक कोनो बाधा नहि देखैत अछि जे पूर्व मे छलै आइके जे महिला छथि ओ हमरा सबके अपन प्रतिभासँ अपन बुद्धि विवेकसँ बहुत आगू बढ़लथि हन आ अपन परिवारके आगू बढ़बैमे अपन पूर्ण योगदान देइत छथिन